असांखे कॾहिं घर में कोई बीमारु थींदो आहे त खिचड़ीअ ते ज़ोरु पवंदो आहे खिचड़ीअ में चांवर पवंदा आहिनि ऐं मूङ जी धुल धुत ऐं धोयल दाल पवंदी आहे ऐं कॾहिं कॾहिं मूङ सां उहो बि बिना धोए जेके हरी दाल हूंदी आहे उहे बि विझिबी आहे इन करे ॾाढी हलकी थींदी आहे खाइण में खिचड़ी ऐं इन ठाहिण में बि ॾाढो आसान आहे हर को कोई बि ठाहे सघे थो ऐं तंहिं खां पोइ ॿियों कोई शइ खपे त दलिया बि ठही सघे थो ऐं चांवर जा पेऊं बि ठहंदा आहिनि जंहिं खे ठाहिण में बि ॾाढी मुश्किल न थींदो आहे कोई बि पाण में गॾिजी करे या कोई बि माण्हू पाण पंहिंजो पाण ई ठाहे सघे थो इन में कोई दिक़त न थींदी आहे ऐं उन खां सवाइ दवा ओ दिरमन लाइ हवाए त पाणीअ में लूण ऐं ऐं थोरी चीनी घोल मिलाए करे उन खे खाइण सां पेट ख़राबु हूंदो त ठीकु थी वेंदो ऐं जे बुखार हूंदो त टौमेटो सुप या अहिड़ो कुझु ठाहे करे जीअं जंहिं में अदरक या माखी मिलाए करे त गलो वग़ैरह सभु ठीकु कराए सघिजे थो ऐं बस